غالب اُردو ادب کا وہ نام ہے جو آج بھی لوگوں کے دِلوں پر غالب ہے غالب کا نام مرزا اسد اللہ خان تھا اور اُن کی پیدائش ستائیس دسمبر انّیس سو ستانوے میں آگرہ میں ہوئی اسد اُن کا پہلا تخلص تھا لیکن لیکن جب اُن کو معلوم ہُوا کہ کوئی اور شاعر بھی اسد اسد تخلص رکھتا ہے تو اُنہوں نے اپنا تخلص غالب رکھ لیا وہ ایک عظیم شاعر بھی ہیں اور ایک عظیم انسان بھی اُن کے اشعار آج بھی بہت مشہور ہیں اُن کے کلام میں غور و فکر بھی ہوتا ہے اُن کا تخیل بھی بہت بُلند ہے وہ ایک ہنس مُکھ انسان تھے لیکن اُنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں اُٹھائی تھیں غالب نے اپنے سات بچوں کی موت بھی دیکھی تھی وہ بہت ہی اچھے انسان تھے وہ ایک بہادر انسان تھے غالب کو کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں تھا وہ ہر چیز اپنی آگے رکھنا چاہتے تھے اور اُن کی کتابیں اِن کی کتابوں میں دیوانِ غالب اورغالب کے خطوط بھی شامل ہیں